हेलो आप जोमैटो से बात कर रहे हैं मैंने आप के यहाँ खाना ऑर्डर किया था दाल रोटी चावल रायता हमें कुछ काम से बाहर जाना पड़ रहा है परिवार के साथ तो हम ये आर्डर कैंसल करना चाहते है प्लीज आप हमारा ऑर्डर कैंसल कर दीजिए कुछ जरूरी काम है इसलिए हम बाहर जा रहे है और अगर हम यहाँ रहते तो हम ज़रूर ले लेते हमें ये जानना था कि हमारा पेमेंट हमें कैसे मिलेगा जो हमने पेमेंट किया है या तो आप ऑनलाइन कर दीजिए या फिर किसी लड़के को भेज दीजिए या फिर हमें आना पड़ेगा ये भी बता दीजिए हमें कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है तो आना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो कृपया आप किसी लड़के को भेज कर पेमेंट हमारे घर भिजवा दीजिए तो ज़्यादा ठीक है क्योंकि अगर हम यहाँ होते तो या फिर टाइम होता थोड़ा तो हम जरूर आ जाते शॉप पर और वहीं आकर ले लेते जी हमारा एड्रेस है फूल बाग मकान नंबर ट्वेंटी वन तो आप किसी को भेज कर पेमेंट भिजवा दीजिए धन्यवाद